मुंहिंजे हिसाब सां डांस जे बारे में ग़लति धारणा अॼु कल्ह जे ज़माने में जेकी आहे कि इहा कला आहे बट स्टिल किथे न किथे इनमें करियर कोन्हे बट मुंहिंजे हिसाब सां अगरि लॻी करे कहिड़े बि क्षेत्र में वञो त करियर तव्हां जो आहे और कला खां वॾो करियर कोई कोन्हे और डांस बि हिकु कला आहे त मुंहिंजे हिसाब सां अगरि हिनखे एज़ अ करियर माण्हू चुने थो त अॻिते ई वञे थो त माण्हुनि जी इहे भ्रांतियूं थोरी दूरि थियणु खपे मुंहिंजे हिसाब सां